डोगरी च बड़ियां सारियां क्हावतां न जेह्कियां मिगी शैल लगदियां न पर डोगरी च केईं ऐसियां क्हावतां न जेह्ड़ियां साढ़े दिलै गी छूही जंदियां न जि'यां बावा जित्तो होई गेआ जां दाता रणपत होई गेआ ते इ'यै नेहियां होर जि'यां मियां डीडो होई गेआ मियां डीडो हुंदी बार इं'या एह् नेहियां बड़ियां सारियां क्हावतां न जेह्ड़ियां मिगी बड़ियां शैल लगदियां न ते एह्दे च जेह्ड़े बावा जित्तो दी क्हानी ऐ बावा जित्तो इक ग्हार ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला हा ते ओह् करसान ओह्दा पेशा जेह्ड़ा हा ओह् करसानी करदा हा ते ओह्दी इक्क कुड़ी ही जेह्दा नांऽ बूआ कौड़ी हा ते ओह् ग्हार ग्रांऽ च रौह्ंदे हे ते उं'दी इक जोजां जेह्ड़ी चाची ही ओह् उं'दे कन्नै बड़ी जादा जिद्द करदी ही ते ओह् जमीनै दी जेह्ड़ी ही ते ओह् जेह्ड़ी चाची जोजां ही इं'दी जेह्ड़ी ओह्दे सत्त पुत्तर हे ते जेह्ड़ा बावा जित्तो हा ओह्दे ओह्दी जगह् ज़मीन जेह्ड़ी ही ओह् जादै ही ते जेह्ड़ी जोजां ही ओह्दी घट्ट ही बराबर गै ऐ ही लेकिन ओह्दे सत्त पुत्तर होने दे कारण उ'नेंगी ओह् ज़मीन घट्ट लग्गा करदी ही ते बावा जित्तो दी ज़मीन उ'नेंगी जादै लग्गै करदी ही ते फ्ही उ'नें केह् कीता कि जित्तो जेह्ड़ा जेह्ड़ी जित्तो दी कुड़ी जेह्ड़ी कुड़ी कौड़ी ऐ ओह् जिसलै न्हौने गी जंदी अपने ठौगरें आस्तै जेह्ड़ा सुच्चा पानी लैने आस्तै जंदी ऐ ते रस्ते च जोजां उसी डैन करी छोड़दी ऐ ते फ्ही ओह् जोर दा गड़ाका मारदी ऐ ते कौड़ी थल्ले डि'ग्गी जंदी ऐ ते उसी किश करी छोड़दी ऐ इ'यां जेह्ड़ा जित्तो होंदा ओह् कौड़ी गी चुक्कियै ते देवतें दे थाह्ने दे उप्पर लेंदा ऐ ते उसी झुंडे कन्नै मारदा ऐ इं'या इं'या करदे बेल्लै ओह्दे चा कौड़ी चा नुहाड़ी जोजां दी अवाज़ औंदी ऐ ते बस जित्तो नेईं कर नेईं कर ते में आं ओह् जोजां दी अवाज़ औंदी ऐ ते ओह् फ्ही उसलै जेह्ड़ी कौड़ी ऐ ओह् नरोई होई जंदी ऐ ते फ्ही ओह्दे कोला बाद ओह् अपने पुत्तरें गी सनांदी ऐ कि जित्तो नै मिगी डैन बनाए दा ऐ ते ओह्दे पुत्तर जेह्ड़े न उसी मारने आस्तै डड्लै लुआरने गी जंदे न ते फ्ही ओह्दे कोला बाद राजा मंडलीक उसी बचाई लैंदा ऐ ते उसी बावा जित्तो गी आखदा ऐ कि तू एह् ग्हार ग्रांऽ छोड़ियै कुतै दूर चली जा ते जेह्ड़ी कौड़ी होंदी ओह् जाना नेईं चाह्ंदी क्योंकि उसी अपना ओह् आखदी बापू अस नेहा सोह्ना शैह्र छोड़ियै अस कुत्थें जाह्गे इन्ना सोह्ना साढ़ा ग्रांऽ ऐ इत्थें अस करसानी करने आं ते अस कुत्थें लेकिन जेह्ड़ा जित्तो ऐ ओह् अपनी ध्यू गी बचाने आस्तै ग्हार ग्रांऽ छोड़ियै कुतै होर दूए ग्रांऽ चली जंदा ऐ